आङो निजेनो सेनबो हेबनानै सेन सायोमोन दंग'आवबो सायो माइ बारिफ्रावबो सायो माइ देरब्लाथाय थेवबो बे समाव आरो नाफोराबो जानला मोनलानो नाङोमोनबो आरो बे नाखो आरो जानो आंगायनायखो फोराननानैबो दोनो आर फानहैयोबो बेबायदिनो खामानि मावोमोन आं आरो खखाबो सायोमोन आं आरो स्ल'फेनाव स्ल'फेननाय जोंनि दैमा दं बेफोराव बेबायदिनो बायदि मैया ना नाङोमोन ओइ बोथिया मोजां मोजांफोरखो न'आव जायोमोन ओरैहाय फिथिख्रि गोरिफोरखौ फानहैगारोमोन आं फोराननानैबो दोनो आधा बेबायदिहाय आं सेन सयखान आठखान गाहाम ओरै एखदम बेबायदि सेन सायोमोन आं आरो खखा गंथाम सायोमोन ना बारलि बायदि मोनजादोंमोन ना बारलिबो फैयोमोन गावनो बारसोम फैयो बेबायदि मोनजायो नै दा आंनि सेन सानाय बाथ्राया बेनो आंनो हेबनानै सायोमोन सेन हेबनाया औवाया दा गोरा नांगौ गोरलैया जाया थागथि मबावबा दैयाव सानाया गोलाव नांगौ मबावबा माइफोराव सानायखो खान्दा नांगौ सेन हेबनायनिबो रोंंनांगोन दा बेबायदि जानला मोनला सेनल' जाब्ला जाया माइ बारियाव सानाया खान्दा आर दंग'फोराव सानायफोरा दैमाफोराव सानाया गोलाव गिदिर बेबायदियै हेबोमोन सेननि महरा खाथि साननानैसो होयो सोरबा फिसाखो खाथिखो साननानै जोङो आसिदाल होयो आरो गादोरखो हेबनांगोब्ला दुइस'दाल देरस'दाल ओरैबायदिहाय हिसाब खालामनानै हेबो सेननि महरा खखानिया खुगा गुवार हेबनांबाय गेजेर गेजेर दिरुं दो मेरायनानै बान्दो मोनब्रै मोनबा मेरायनांगौ बेनिफ्राय खुगाखौ गुवार खालामनांबाय इनिफ्राय खखा जाबाय बियो बेबायदिहाय